وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یس میں اسٹیشنری شاپ سے بول رہا ہوں فرمائیں کیا سہایتا کر سکتا ہوں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں اور بتائیں کیا چاہیے آپ کو او ہاں

سر ٹیپ وغیرہ بھی لیں گے کیا ٹیپ وغیرہ بھی چلے گا ٹیپ وغیرہ چلے گا اچھا سر یہ ساری چیزیں آپ کو نیو اگروال کی ہی چاہیے یا کسی اور کمپنی کا بھی چلے گا اور سر نہیں میں اس لیے کہہ رہا تھا سر کہ دیکھیے نیو اگروال کے علاوہ بھی جو ہے کمپنیاں ہیں اس کی اچھی چیزیں ہیں اچھے اس کے آئٹمز ہیں اور پھر جو پرائز کا بھی فرق پڑ جائے گا سر آپ کو نیو اگروال کا کچھ تھوڑا مہنگا پڑے گا مطلب کچھ چیزیں اور سر اوکے سر کوئی کوئی حرج نہیں آپ جب چاہیں خود ہی تو کوئی دقت نہیں آپ کو ہم ساری چیزیں جو ہے ایولیبل ہیں ہمارے پاس ہے آپ جب کہیں آپ کے پاس میں پارسل کریں کردوں یا سر آپ خود آئیں گے کسی کو بھیجیں گے لینے کے لیے اوکے سر پارسل کروں گا تو پھر اس میں جو ہے آپ کو کچھ پرائز بڑھ جائیں گے سر ساری چیزوں پر تھوڑے تھوڑے ہاں اوکے پارسل کرلیں گے اچھا سر یہ بتادیں آپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کتنی کتنی کوانٹیٹی میں چاہیے آپ نے کوالٹی بتادی کوانٹٹی بھی بتادیں تاکہ میں پیکنگ کردوں دو دو سب کچھ دو دو چاہیے اوکے سر اوکے سر پین چار کردوں تو ایک ٹیپ دو ہی رہیں گے لیزر اریزر وغیرہ کچھ ایسا اوکے سر جی سر آپ خود کی یوز کے لیے لے رہے ہیں اپنے بچوں کے یوز کے لیے لے رہے ہیں اوہ سوری سر ٹھیک ہے سر اوکے اوکے سر اوکے اوکے سوری سوری اوکے سر میں آپ پارسل کرتا ہوں آپ کو کل تک میں آپ کو مل جائے گا اوکے زیادہ نہیں سر آپ کی بہت کم چیزیں ہیں تو آپ کے یہی ساڑے پانچ چھ سو اوکے سر پانچ سو روپیہ نہیں سر کافی دور ہے تین سو میں مان جائیے کافی دور سے جائے گا اس میں پارسل میں زیادہ سے زیادہ پیسے ہیں